हेलौ औ हेलौ औ साइकेल फानग्राया औ आंनो मोन ओ साइकेलाथ' माबा हिर'नि लेदिबोर्द ओमफ्राय हिर' साइकेल गिदिर दङ आरो ओमफ्राय बे गथ'फोर सालायग्राबो दं नोंथांनोसो माबादिखौ नां माबादिखौ नांगौमोन लेदिबोर्दाबो आलदा आलदा कुवालिटि दं माने एसे दाम गोसा खमनि माने हिर' ओमफ्राय बि एस ए दं आरो बिदिनो हिर'आथ' बहुद मोजांलै ओ बिदिनो ओ एराउन्द सइ हाजार साट हाजार खमायनो माने जों लाबोनायानो एसेबांनि लाबोखायो ओमफ्राय नोंसिनो खमायबावबाथाय लसनि सायाव थाङो आरोखि नोंसो बेसेबां लुबैयोमोन जायखिजाया नोंथांनि दामखौ होननायबा एसे साबसिन जागौमोन ओहो खालाराथ' जाया माने खालाराथ' नों जायखिया दाखौ माखौ लानो गोसो बेखौनो कुवालिटिखौ लानानैसो नों बिसिबांसिमनिखौ लुबैगौमोन माने दामखौ माने नोंनिखौ नायदो प्राइसखौ ओ माबाना हिर'ना सइ हाजार आरोखि लाथारोबा माबा मोनसे जागोन गथ'फोर सालायग्राया एसे दामसिन जायो बियो सात हाजारनिफ्राय लानानै दंमोन साट आट नइ दस बिदि आरोखि पन्द्र हाजार बिस हाजारसोनि गेजेराव दङ बे गिदिरफोर सालायग्रा माने माबा औ बै हिर'खौ हिर' बि एस ए औ औ हिर'खौ ने बियो ओ साटसिम गोलैनो हागौ बियो ओम साटसिम गोलैगोनदां खमायनो ओ नों खमायनोथ' हागोन नोंथाङा जों सोंनो लुबैदों मानि नोंनि प्राइसखौ खोनाबा साबसिन जागोन ओ पाज हाजारबा खमायद्रायगोनदां माने बायनायानो इसिबां गोलैया माने जों बायनायानो इसेबो इसेबाङाव गोलैया लस जागोन माने पास बा औ जेरावबो मोनखानाय नङा नों पासनि दखाना बे बेंटल बाजार बासस्टेन्दखौ नुबायदा बास स्टेन्दनि एसे सिगाङाव मोनसे बिलदिं दं बे खाथियावनो नों हारसिं फैगोन नामा ना सोरखौबा